गौरमैंट गी अपने जेह्ड़े साढ़े नौजवान साथी नै उंदी नौकरी बास्तै उंदी इंप्लाईमैंट बास्तै कुश नमियां स्कीमां चलानियां चाहिदियां नै मैह्कमे ते जरूरी ने लेकिन अगर मैह्कमे बिच्च उनेंगी नेईं नौकरी मिलदी ते उंदे बास्तै प्राईवेट जाब बिच्च अप्परचुनटी देनी चाहिदियां नै फिशरी च हिस्सा लैन फलोरिक्लचर च हिस्सा लैन फुल्ल लान अपने खेत्तरें च एह् माराज तो इक होंदी अज कल्ल ओह् मशरूम दी खेत्ती ऐ बड़ी कैश क्रापड ऐ ओह् नौजवान साथी ओह् ओह्दी टरेनिंग लैन के कियां कियां खुंब लाई जंदी ऐ अज कल्ल लक्खां रपे करोड़ां रपे इक कमाई सकदा बंदा इक सीजन च बड़ियै ते कोई ना कोई कम्म बंदे नै करना चाहिदा गौरमैंट ने उनेंगी सवसीडी देनी चाहिदी गौरमैंट ने उनेंगी मौका देना चाहिदा की ओह् अपना एह् राई बाई दा वी कम्म करन ते जे कोई खुंब कोई अपने फलोरिकल्चर फलावर लान उंदी मार्कीटिंग जेह्ड़ी ऐ गौरमैंट प्रापर इंतजाम करे उनेंगी बजार च उने उंदी अग्गे सेल होईया और प्रापर उंदी रेटिंग दा रक्खे ताकि उनेगी बचारें कुश न कुश आमदन स्टार्ट होई आ अब्बल ते गौरमैंट ने करने चाहिदा कि उनेंगी जेह्ड़े बचारे नेईं कोई पढ़ी दी जैदा निं पढ़ी होन उने बैल्ट फोर्स च जरूर हिस्सा देना चाहिदा उनेंगी गौरमैंट कोल बड़े चान्सेस होंदियां बड़िया गल्लां होंदियां न ओह् देई सकदे उनेंगी बचारें गी जाब देई सकदे न ते गौरमैंट एक्सपर्ट लोकें कोला राए लैनी चाहिदी ऐ ते उनेंगी अपने देश उऐ तरक्की करी सकदा जित्थें जेह्ड़ी गौरमैंट अपने जूथ गी प्रापर एनरोल करिया उनेंगी फिट्ट करे ताकि जूथ जेह्ड़ा गल्त पास्से निं जा उनेगी देश दी सेवा करने दा मौका मिलना चाहिदा